बॅलेंस इन्क्वायरी नंबर डायल करतना म्हजो मोबायल नंबर नायन एट टू थ्री फोर फायव सिक्स सॅवॅन एट नायन डायल करून चॅक करता की इफ म्हाजो प्रीपेड बॅलंन्स सारको आसा की ना आनी म्हाका रिचार्ज करचो पडटलो की ना ना जाल्यार म्हाका मॅसेज येता की रिचार्ज कमी आसा सो तर तुमी रिचार्ज करचें